جی ہاں میں نے اردو زبان کی کچھ علاقائی بولیاں سنی بھی ہیں اور کچھ کو سیکھنے اور استعمال کرنے کا موقع بھی ملا ہے اردو ایک خوبصورت اور عام فہم زبان ہے لیکن یہ مختلف علاقوں میں تھوڑی تھوڑی الگ انداز سے بولی جاتی ہیں جسے ہم بولیاں کہتے ہیں مثال کے طور پر لکھنوی اردو یہ اردو بہت شائستہ نرم اور تہذیب والی بولی ہے اس میں ادب اور احترام کے کے الفاظ زیادہ بولے جاتے ہیں جیسے جناب محترم مہربانی فرمائیے وغیرہ وغیرہ لکھنوی اردو سننے میں بہت خوبصورت لگتی ہے دہلی کی اردو دہلی میں اردو تھوڑی تیز بولی جاتی ہے یہاں کے لوگ عام بول چال میں اردو کے ساتھ ہندی کے الفاظ بھی ملا لیتے ہیں لہجہ تھوڑا سا الگ محسوس ہوتا ہے حیدرآبادی اردو یہ بہت مشہور اور دلچسپ بولی ہے حیدرآبادی اردو میں الگ قسم کی مٹھاس ہوتی ہے اور کچھ خاص الفاظ بھی ہوتے ہیں جیسے کیا میاں ہاں رے بابا یہ سننے میں مزہ دار اور دوستانہ لگتی ہے پاکستانی اردو پاکستانی اردو کے ساتھ پنجابی سندھی یا پشتو الفاظ کا بھی اثر دکھائی دیتا ہے وہاں کا لہجہ تھوڑا سخت ہوتا ہے لیکن صاف سمجھ میں آتا ہے میرا تجربہ میں نے روز مرہ زندگی میں مختلف علاقوں کے لوگوں سے مل کر ان کی اردو بولی کا انداز سیکھا ہے مثال کے طور پر جب میں حیدرآباد گئی تو وہاں کے لوگوں نے کے اردو بہت الگ لگی لیکن دلچس بھی میں نے ان کے کچھ انداز اپنائے بھی جیسے کہ دوستانہ انداز میں بھائی جان کہنا